जैसे कि हम अपने टी वी में देखिए कि मतलब कैसे व्यवसाय किया जाता है और किस तरह से मुनाफ़ा कमाया जाता है तो हम इस लिए देखें कि टी वी पर कि जो कोई भी बिजनेस जैसे खोले और उसमें जैसे कैसे लाभ कमाएँ कैसे काम करें और कैसे मज़दूरी चार्ज किसी को दें इसी इसी के अनुभव से हम को टी वी से पता चला कि मतलब कैसे हम बेबसाइट करें और हम ये देख के किए तो हम को लगभग प्रॉफिट मिला और हम को यही लगा कि मतलब बहुत ही अच्छे तरह से सपोर्ट मिला है और हम चाहेंगे कि और आदमी जो है सो देख के सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और ये बहुत ही जानकारी मिलता है टी वी से जो करने पर बहुत ही फ़ायदामंद होता है जैसे कि कोई भी सीरियल या कोई भी बिज़नेस या कोई भी चीज़ करने से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और यही टी वी शो देखने से ही मतलब न्यूज हो गया ये कोई भी चीज़ हो गया वो सब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है